हैलो ओ में रेही मीटिंग एक मिंट हैलो आं जी नमस्ते एह् ठीक ठाक तुस सनाओ अच्छा ऐं बच्चे दे पेपर चला दे ते में औना पौना ब्याह् खाई लैओ ते बच्चे गी स्कूल भेजी ओड़ो की छुट्टी ते ओह् मारी निं सकदा की पेपर उन्ने भी ओह् तोड़ी निं सकदा निं बिच पेपर देना पौना उस ते यरो बच्चे दे पेपर चला दे न बच्चे दी मुश्कल होई जाना कियां तुस बच्चे गी बाद च जेह्ड़ा पेपर दोआगे ते इस टाईम करना पौना तुसें कश्ट ते बच्चे गी भेजना पौना ते स्हेई पेपर नना अस बच्चे दा छड्डी सकदे बाद च भी कियां लैगे अस दिक्खो आं हून असें सारें बच्चें दे इस बेल्लै कट्ठे लैने ते इक्क बच्चे दा बाद च थोह्ड़े ना लैना होंदा आं पेपर दोआओ तुस ते ब्याह् जाना मजबूरी ते हून गै भेजी ओड़ो ते बच्चे गी पेपर नुहाड़ा रेहिया तां दोआरा नेईं होना ते पढ़ाई गै होंदी ठीक ऐ